हलो हां केरु दिव्या नाश्ते दिव्या मोटवाणी नाश्ते वारी

सधन्यवाद हा मिसल पाव अथव वड़ा पाव अथव भजी अथव आलू भजी अथव हा साबूदाना वड़ा अथव मिसल पाव अथव उसल पाव अथव वड़ा पाव अथव भजी अथव दाल द दाल ब्रेड अथव हा साबूदाना वड़ा अथव साबूदाना खिचड़ी अथव पोहा अथव तव्हां खे जेको खपे हा पराठा पाव आहे रेट त पता

हो त हाणे जीअं घणा माण्हू आहिनि हुनजे हिसाब सां आहे वड़ो पाव हीअं त असां ॿारहें रुपए जो ॾींदा आहियूं ऐं मना शादी मुरादीअ में नव रुपया अठ रुपया ॾह रुपया जीअं बीहे पोइ हा उहो हिकु माण्हू जीअं नाश्ते में भई शादीयुनि में करिणो हुजे त उहो घटि ई वेहंदो आहे बाक़ी हीअं तव्हां खे पर प्लेट ते टीह रुपया टीह रुपया प्लेट आहे हा हुनमें तव्हां खे ॿ पाव हुनमें तव्हां खे ॿ पाव मिलंदा मिसल जो कटोरो मिलंदव

भाऊ सभु मिलंदो आहे न सभु कुझु लीमो आहे बसरु बसरु ॾींदा आहियूं न लीमो बसरु मिसल वठंदव त हुनमें इहो बसरु पवन्दो आहे उसल वठंदो त हुनमें वटाणनि जी भाॼियूं पवन्दी आहिनि जेके मिक्स वारियूं थींदियूं आहिनि उहे पवंदियूं आहिनि हा ॿुधायो ॿुधायो ताज़ी ताज़ी हा तव्हां खे शादीअ में ऑडर ॾियणु शादीअ जो तव्हां खे मूंखे ऑडर ॾियणो अथव त तव्हां जीअं चवंदव तीअं मां ठाहे ॾींदमि शादीअ जो ऑडर ना मङणीअ में जंहिंजो अच्छा हा हा हा मिली वेंदव वड़ा पाव अथव चयामांव न हांजी उहो साबूदाना वड़ा अथव साबूदाना खिचड़ी अथव पटाटा अथव पटाटनि जा वड़ा अथव सन्हा पकोड़ा अथव जेको चव पूर्ण पूड़ी अथव जेको चओ तव्हां खे सभु मिली वेंदो हा हा जीअं हा जीअं तव्हां चओ मिडियम चओ तव्हां खे मिडियम ठाहे ॾींदीमांव तव्हां खे तिखो खपेव त तिखो ठाहे ॾींदीमांव फिको खपेव फिको लूण जो फिको मिर्च जो फिको जेको जीअं तव्हां चवंदा हुन हिसाब सां ठाहे ॾींदासीं तव्हां खे ऑडर ॾींदासीं हा ख हा ख खणंदा आहियूं न हा खणंदा आहियूं खणंदा आहियूं खणंदा आहियूं हा हा हा हा धन्यवाद जय झूलेलाल